मैंने कुछ दिन पहले एक बेडसीट खरीदा था उस का कपड़ा तो बहुत अच्छा था डिजाइन भी अच्छी थी और वह मुझे किफायती रेट में मिल गया था लेकिन जब मैंने उस का यूज़ किया तो देखा कि पानी में डालने के बाद उस का कलर एकदम से निकल रहा हैं गाढ़ा गाढ़ा कलर जा रहा था और उस का कपड़ा जो है वो सिकुड़ गया एकदम और ऐसा लगने लगा कि बहुत पुराना होगा और कपड़ा बिल्कुल अच्छा निकला पूरे रेसे रेसे बाहर आ रहे थे उससे